मां ऑनलाइन चश्मा घुराया हुआ उहे ॾाढा सुठा निकिता आहिनि तमामु सुठा निकिता आहिनि अने रंग बि ॾाढो मस्तु आहे जेको मां घुरायो उहो निकितो आहे न त इलाही दफ़ा ॾेखारींदा आहिनि हिकु ॾेखारींदा आहिनि रंगु ॿियो निकिरंदो आहे पर न ॾाढा सुठा निकिता अने हिकदमि आरामदायक आहिनि पाइण में बि अने मुंहिंजे मुंहुं जे हिसाब सां हिकदमि सुठा था लॻनि ॾाढा सुठा त लॻनि पिया अने माप बि हिकदमि सही आहे ॾाढा सुठा आहिनि